ڈاک ٹکٹ سکّے چٹانیں جمع کرنے کی تعلیمی قدر بہت اہم ہے اس کے ذریعے سے ہم اپنی ثقافت اپنی تہذیب خاص طور سے اپنی پچھلی پوری پرانی جو روایات ہیں پرانی جو روابط ہے ان کو زندہ کر سکتے ہیں اس کے ذریعے سے بہت سی چیزیں ہم سیکھ سکتے ہیں ان کو رکھ کر کے ہم اپنے عمل میں لا سکتے ہیں اور ہماری تعلیمی قدر بھی اس سے بہت بڑھ جاتی ہے اس کے علاوہ سے ہم ان کو سیکھتے ہیں اپنے عمل میں لے کر کے آتے ہیں اور کہتے ہیں نا اولڈ از گولڈ تو پرانی چیزیں کوئی بھی ہوں وہ ہماری آج کی زندگی میں بہت ہی اہم اہمیت کی حامل ہیں ان سے ہم بہت ساری چیزیں حاصل کر سکتے ہیں بہت کچھ ان سے سیکھ سکتے ہیں